جی ہاں میں نے ایک بار چھوٹا سا ٹیڈی فرینٹ بنایا تھا جو کہ میں نے وہ مٹی کا بنایا تھا سب کرنا مجھے بیحد پسند ہے مجھے اس میں کئی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا میرے گھر والے اس میں انٹریسٹڈ نہیں تھے وہ مجھے ان سب میں پڑنے کے لیے منع کرتے تھے لیکن میں نے ہار نہیں مانی میں نے اسے بالکل اچھی طرح سیکھ لیا اور ایک دن میں نے ہاتھی بنایا تھا کئی بار میں نے کلا بھی کی ہے اور کئی بار کمپٹیشن میں بھی گئی ہوں اور ہمیشہ جیت کر ہی واپس آئی ہوں اور میری پریرنا یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اس میں ہی انٹریسٹ رکھنا ہے